लोगों के लाइफ में बहुत सारी ऐसी कारणें हैं जिन्हें उन्हें पाने के लिए बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने पड़ते हैं खासतौर पे हम लोग के इसमें जितने भी सारे स्टूडेंट है तो वो लोग हर जगह अपना एक प्रेक्टिस किसी भी कार्य को करने के लिए जुटाते हैं और किसी भी कार्य को सीखने के लिए मेहनत करते हैं खासतौर पे उस मेहनत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ किया जाता है और उसमें शारीरिक शारीरिक परिस्थिति जो है सबसे अच्छी रहनी चाहिए उस वक्त में क्योंकि अगर आप शारीरिक परिस्थिति में अच्छे हैं आपको सुधार है तो आपको काम करने में या दौड़ने भागने में काफ़ी हेल्पफुल मिलता है तो अपने जीवन के लिए हर लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और यही कारण है कि मेहनत करना लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है और करनी भी चाहिए और इस दौर में अपने जीवन को अपने जीवन शैली को एक निर्णय देने के लिए लोग को हर जगह अपना एक कैरियर ढूँढना पड़ता है बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं और इस मेहनत करने के लिए उसे पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग करना पड़ता है